आंथ' बिफांफोर गायोब्ला न'आव फुल बिफां बिदिनो माबा माबि बिफां गायोबा ओरैनो गोबोरखि हासार न'आवनो मोसौ गोबोरखि दं नालाय जोंहा बेफोरखौनो होयो आरो एसे फोरानब्र'ब्बाय फुलफोराव फुल गायनो बा हासारखौ एसे फोरानबाय ओमफ्राय हाखौथ' दुब्लिफोरनिफ्रायनो जावबाय जों न'खाथिफोरावनो ओमफ्राय फोराननानै गोबोरखि हासारखौ जों हाजों लगायबाय मोजांनो ओमफ्राय टाबआव होबाय आरो माबाखौ सोबाय फुलफोर गायोबा जों बिदि खालामो आरो ओमफ्राय बिफां गायोब्लाथ' जों ओरैनोथ' जों हासारखौबो होलाबाया जोंना न'फोराव जोङो माबाफोरा हासारफोरा थाखायो नालाय दस्रा बिफांफोर गायोबा हारसिंनो माबाखायो आरो ओरैनो गोबोरखि हासारफोरखौ एसेल' होबाय गय बिफांफोर गायोबा जोङो होयो आरो गय बिफांफोराव सोरबा सोरबा होयो सोरबा सोरबा होआ आरो गय बिफां गायब्लाबो बिफांफोर गायोब्लाबो बिदिनो जोंथ' बिफां गायग्रा जोंनाथ' न'फोराव होफेरा हासारफोरखौ आरो ओरैनो फुलफोर गायब्ला बिदिनो मैगंफोर खुबैयोबा जों बारिफोराव मोसौ गोबोरखिखौ सारो ओमफ्राय एखनबा माइ गायनांगौ बोथोराव दैज्लाङाव खोथिया फोयोबा मोसौ गोबोरखिफोरखौ दुब्लियाव सारो ओमफ्राय फुल गायबाबो गोबोरखि हासारफोरखौनो होनाय जायो आरो दस्रा हासारजों जों जेबो बाहा आरो न'नि मोसौनि गोबोरखिखौनो बाहायो जों गोबोर हासारखौनो आंनि बुंनांगौआ बेनोसै